झिङ्गा झिँगली परवल कद्दू कदीमा सक सब्जी छै दस रुपैआ बीस रुपैाया सभ सब्जी छै कद्दू छै कदीमा छै झिङ्गा छै भिण्डी छै करेला छै परवल छै आओर सब्जी छै बहुत सारा सब्जी सभ छै लए सकय छी हाँ हाँ हाँ हरेक सब्जी छै छै सभकिछु ओ तीस रुपैआ बीस रुपैआ दस रुपैआ चालीस पचास सभ सब्जी छै सभ सब पियाजो छै हाँ बहुत सारा सभ सब्जी छै हाँ टमाटरो आओर कटहलो अह हूँ सभ सब्जी छै

सभ सब्जी

ठीक छै हाँ सभ हरा हरा सभ सब्जी

हूँ हाँ हाँ बोलिये हाँस